औ मिथिगौ आं गेलेनाय गेमआ पाबजि फ्रि फायार आरो फुटबल ड्रिम लिग बिसोरखौ आं गेलेयो आरो बिसोरखौ आं मोजाङै मिन्थियो बिसोरखौ बे गेमखौ गेलेनानै आङो एसे टाइम पास ओरैनो थानायाव ओरैनो जिरायनानै थानायाव दसे दसे गेलेला बायो बेखौनो आं मोजां मोनो आरो बांसिन गेलेआ आङो पाबजि फ्रि फायार खौ आं ड्रिम लिग खौ गेलेयो आरो बेखौनो मोजां मोनो आङो बांसिन गेलेनो फुटबल गेलेनो ओमफ्राय आं बेखौनो गेलेयो आरो गेलेनानै आं दसेनो टाइम पास ओरैनो बेखार ओरैनो जिरायनानै थानायाव ओरैनो गेलेयो अनलाइन गेम आरो भिडिय' गेम बेखौ आं गेलेयो सिगां समावबो गेलेयोमोन आं फ्रि फायार पाबजि आरो आं दा ड्रिम लिग फुटबल गेलेयो बेबो अनलाइनआनो आरो गोबां गेलेयो दसे दसे गेलेयो ओरैनो कलेजफ्राव थांनानै फैनानै ओरैनो थानायाव जिरायनानै थाबा बेखौनो गेलेयो आङो दसे दसे टाइम खाथायो ओमफ्राय बांद्राय गेलेबाबो लेखा फरायनो हाया आरो लेखाबो फरायनो गोसो जाया बांद्राय गेमाव एडिकटेड जानो नाङा गेम गेलेबाय थानानै आं बांद्राय गेलेआ बिदि दसे दसेल' गेलेयो